ओय हेलौ मा सोरमोनलाय नोङो

बै जों नों जोंनि जायगायाव पिकनिक जानायावलाय दामा दामि दं आरो नों नों थांगोन नामा ओइ माबाखै दैसा गोनांथिं जायो मोजां जायगा दङ दे थांगोन ना होमबालाय फै बै दैसा गोनाङाव जागोन इनिफ्राय आरो बै माबाखैबो जायो ओरै आलाबारिआवबो जानो हागोन ओजों आरो है माबाखैबो जानो हागोन गहपुर माबा मुदुफुर नामा इखो जानो हायो इखोबो मोजां

अह इखिबो मोजांथ' र' पिकनिक जानाया आरो जायो माबायाव अह फुंखि खर'यावबो बेयावबो जाजायो मोजांथार बेखायथ' गासिबो इयावनो मिलायनानै जानो हागोन ना जमायै मोजांसो जायगाफोरा स्रां स्रांनो जेखैबो जानो हागोन दे जाहैगोन दे फै दे अह जमायै लोगो लालायनानै जमा थांलायनानै जाहैगोन जोंहा अह हा जोंनिफाय माइलसे जागोन खोमाहाय ओरैनो ओइ माबाजों बै गारि फिसाफोर हमनानै थांबाथाय मोनहैगोन दे दसेनो लांगोन दे जमायैनो लांलायनानै थांगोन जमायै गाखोनानै गारि गंसेयाव रिजार्भ खालामनानै

बिस्थिबारै थांगोन दे बिस्थिबारै गासिबो गासिबो जगार खालामलायनानै जगा जमा ज' थाहैखासिगोन दा जोंल' जानानै दे दोन्दो होमबा दे गालाङा दे दे ओंखायन्थ' जमा थांगोन गालाङा